शादी में दुल्हन को टी वी कूलर बेज औ पैसा गहना अलमारी कूलर टी वी बक्सा फ्रीज मिक्सर मसीन कूकर जो घर की सामग्री होती हैं दुल्हन को उनको अच्छे जो माँ बाप देते हैं उनको बक्सा और कूलर ए सी सब जो उनके माँ बाप को सामर्थ होते हैं अपना ए सी सब अलमारी औ श्रृंगारदान बेड टी वी गहना झुमका पायल दहेज में दिया जाता है झुमका पायल साड़ी कपड़ा चूड़ी कंगन हार तोहफे में दुल्हन को दिया जाते हैं झुमका